असांजे महाराष्ट्रा में घणनि ई शयुनि जो विकास थियलु आहे इहे बिल्डिंग इंडस्ट्री आहे डायमंड इंडस्ट्री आहे ऐं एग्रीकल्चर आहे ऐं हिते सभु बंबई में सभु वॾियूं वॾियूं ऑफिसूं वॾी वॾी कंपनियूं महाराष्ट्रा में घणई आहिनि ऐं एग्रीकल्चर बि सुठो हिते असल चयंतियूं जंहिं मां हिते घणई कुझु मिले थो ऐं नौकरियूं बि हिते बंबई में महाराष्ट्रा में घणई आहिनि छो त हिते एंप्लॉयमेंट घणो करे सभिनी खे नौकरियूं मिली वेंदियूं आहिनि छो त नई नई कंपनियूं जूं ऑफिस नई नई कंपनियूं हिते खुलियलु आहिनि